سیلف ہیلپ گروپ ایک بہت اچّھا سلسلہ اور بہت اچّھی شروعات ہے ملازمت اور نوکری اور کام کو خواتین تک پہنچانے میں اس نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے بہت سے افراد اس گروپ کے ذریعہ کاروبار سے جڑ گئے ہیں اور جہاں تک بات ہے خواتین کی ملازمت کے سلسلے میں بہت سارے مواقع اور ذرائع آج کے زمانے میں موجود ہیں آج خواتین کام کو کرنے میں ملازمت کو کرنے میں بہت آگے ہیں اور خواتین کے لیے ملازمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خواتین ملازمت کر رہی ہیں درس و تدریس میں میڈیکل میں کمپنیوں میں سرکاری ملازمت میں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کے لیے ملازمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں